मां ओला कस्टमर केयर में थो ॻाल्हायां अछा हा तव्हांजी हुन मां ओला कस्टमर केयर मां मां हिकिड़ी कैब बुक कई उन कैब में मां ईस्ट कटनीअ खां कटनी मुड़वारा स्टेशन ताणी पोइ वञणु चाहियां उन मां वियुमि त उन में मुंहिंजो ॿटूं विसरी वियुमि मां हुन में मोबाइल और ॿटूं ॿई विसरी वियुमि मां ॿटूअमें मुंहिंजा पैसा पिया हुआ ऐं मूंखे डॉक्टर खे ॾेखारण पोइ वञा त मुंहिंजी हेमहिल थोरी देरि में ट्रेन आहे त तां मूं उन खां साम्हूं वारे सां ॻाल्हाए करे ॿुधायो न उहो किथे आहे छा आहे मूंखे छॾे करे त हली वियो उहो और मूंखे उहो माण्हू कीअं आहे छा आहे वधीको माण्हू आहे त रखे सघंदो हथी का पैसा हुन में छा आहे हज़ार हज़ार जा पंज सत नोट हुआ पंज छह हजार हुया उन में ऐं मुंहिंजो मतिलबु मां वञा पियो डॉक्टर खे ॾेखारणु त तां उन खां ॻाल्हाए करे मूंखे ॿुधायो न की उहो ढंग जो माण्हू आहे कीअं रखंदो सुठे सां पैसा और पैसा रखी करे भले उहो उन खां तव्हां पुछी करे ॿुधायो किथे उहो मिलंदो या वरी मां हुते हली वञा मां वठी अचा या उहो मूंखे ॾेई वञे हिते बैक करे बैक थी करे मूंखे वापसि ॾेई वञे पैसा मुंहिंजा या मां वठी अचा जीअं उहो चए तव्हां मूंखे ॾिसी करे ॿुधायो